ग्रामीण क्षेत्रमे शिक्षा व्यवस्थाके बेहतर बनाबयके लिये व्यव व्यवहा बेहतर बनाबयके लेल सरकार बहुते किछु करि रहल छै जेना की कहैत छै जेना इसकुलमे बच्चासभके पैसा भेटैत छै खाना भेटैत छै तऽ अभी बच्चासभ आ आबयलेल मानि जाइत छै आओर की कहैत छै अभी भी एहन बच्चा बहुते बच्चा छै जकर मम्मी पापा हुनकर पढ़ाइके महत्व नहि बुझैत छै एही कारण बच्चा लोकके नहि आबय दैत छै आओर ने ही जाय दैत छै आब अभी भी की कहैत छै बहुते एहन बच्चा छै आओर फिर अभी सभ अपन अपन मनसँ कोइ बच्चा अबैत छै कोइ बच्चा नहि अबैत छै अभी भी बहुते एहन बच्चा छै जे नहि अबैत छै आओर फेर जकर जकर मतलब कोइ कोइ कोइके बच्चा जे छै अबैत छै पैसा मिलैत छै अब खाना मिलैत छै तऽ अयबे करैत छै अब आओर जिनकर मम्मी पापा नहि पढ़ल छै आब ओसभ अपन बच्चाके की कहैत छै ने पढ़ाइके महत्व बुझैत नहि छै तऽ ओ केना अबैत छै नहि इसकुलमे अभी सरकारी इसकुल छै तऽ सरकारी इसकुलमे सभकिछ मिलैत छै पैसा कपड़ा आब जे साइकिल वायकल जो हो सकैत छै सभ भेटैत छै अब